प्राकृतिक छेत्रके इतना बड़ा योगदान छिकै जैसेकि लकड़ी भए गेलै लकड़ी से हम बहुत सारा समान बनाए सकैत छियै ईसब तऽ प्रकृतिके ही देन छिकै आओर लकड़ी से जैसे कुर्सी बनि गेलै टेबुल बनि गेलै घरेमे गेट लगि गेलै ईसब तऽ प्रकृति लकड़ीके काम छिकै लकड़ी से हमलोग काम करैत छियै ईसब फायदा छिकै जैसे जल भए गेलै नदी भए गेलै नदी से नदी जब बाढ़िके तब हमर उपजाउ छेत्र हिकै ओहिमे जब बाढ़ि आबैत छै तऽ गङ्गा जी अपना मिट्टी छोड़ने जायके ओहिसे हमर उपजाउ होइत छिकै जमीन उपजाउ होइत छिकै समान जैसे गेहुँमके छिकै गेहुँममे बढ़ोतरी होइत छिकै

प्राकृतिक छेत्र प्राकृतिक छेत्र जेतना भी बोलल जाइत छै ओतना कम छै जैसे कोयला भए गेलै कोयला भी प्राकृतिक छेत्र छै ओकरा से खनन करल जाइत छिकै कोयला यहाँ राँचीमे राँचीमे इतना कोयला का अथी हय इतना है वहाँ से हर जगह जाता है जाए हिकै ओकर बाद भए गेलै प्रकृतिक जैसे हबा ईसब तऽ प्रकृतिक छै

पोखरि हम पोखरि तलाब खुनबै हिए ओहिसे पानि आदमी पीए हिकै बहुत मेहनत कैके ताकि दश आदमी पानि पी सकैत छै आराम से जीबनयापन करि सकैत छै गाँव घरमे हरेक जगह थोड़ा थोड़ा सा तलाब खुनाए दै छियै जे हरेक जगहके सुबिधा होयतै आदमीके पानिके हरेक चीजके कही दोसर जगह नहि जाए पड़तै ओकर बाद भए गेलै कही चबूतरा बनाए दय छियै हरेक जगह ताकि आदमी बैठके अपना बिजनेस प्रकृतिके बारेमे सोचि सकैत छै बिचार करि सकैत छै जे केना हमर प्रकृति प्राकृतिक संसाधन बिकसित होयतै ई भए गेलै